छोट छोट बच्चाके मोबाइलमे खेल या आओर चीज बेसी काल देखऽ नहि देबा चाही कारण खेल देखला सऽ आँखिमे कानमे ई सबमे दर्द होअके समस्या उत्पन्न भऽ जाइ छै बुझलियै साथे ओ बच्चा जहन खेल देखऽ लागै छै तऽ ओकरा खायब जे छै सेहो छूटि जाइ छै ओकर भोजन पर से इच्छा खत्म भऽ जाइ छै पढ़ैयो पर से इच्छा खत्म भऽ जाइ छै एहि दुआरे छोट बच्चाके मोबाइल आओर टी वी से दूर रखबा चाही आ ओ मानसिक कमजोर सेहो भऽ रहल भऽ जाइ छै आओर शारीरिक शरीर पर से प्रभाव पड़ै छै हुनका छोट बच्चाके एहि दुआरे छोट बच्चाके जादे देर मोबाइल आ टी वी ई सब चीज नहि देखबा चाही एहि पर गार्जियनके ध्यान देबऽके चाही बुझलियै आ जे गार्जियन ध्यान नहि दै छै वएह बच्चा आइ काल्हि जे छै डिप्रेशनमे चलि जाइ छै मोबाइल बहुत खतरनाक चीज छियै मोबाइल टी भी कोनो बढ़िआँ चीज नहि छै ई छियै जे समाचार देखू तकर बाद हटाबू बन्द करू आ ई भरि दिन ओहिमे लागल छी खेलमे लागल छी ओ बच्चाके खाएब पियाब पढ़ाएब सभ छुटि जाइ छै बुझलियै ओकरा की आँखिमे दर्द कानमे दर्द कानमे पीड़ा पेटमे दर्द किछु से किछु हुए लागै छै ओ बच्चा जे छै धीरे धीरे मानसिक रूपसऽ सेहो कमजोर भऽ जाइ छै शारीरिक रूपसऽ सेहो कमजोर भऽ जाइ छै तऽ इएह छै समस्या लोकके लोकके बाल बच्चा से दूर रखना चाही टी वी मोबाइल से के अथी सऽ आरो केना होइये ई